میں چار مہینے پہلے ایک فریج خریدی تھی جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا اس میں جلد سے جلد پانچ منٹ کے اندر برف جم جا رہی مہمان آئے تو میرے کو بہت سہولت ہو رہی ہے اور ترکاری بھی بہت محفوظ رہ رہی ہے گوش وغیرہ سب اچّھا رہ رہا محفوظ

ترکاری بھی اس محفوظ رہ رہی اور کھانا وغیرہ بھی اچّھا رہ رہا اس کے اندر رکھنے کی وجہ سے فرج کے لیے میرے کو بہت فائدے ہے